میں نے میسو سے صوفہ آڈر کیا تھا وہ صوفہ بہت ہی بیکار آیا ہے صوفہ بالکل بھی آرام دایک نہیں ہے وہ صوفہ ایک دم سے خراب ہونے والا ہے وہ صوفہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا جیسا کہ میں نے آڈر کیا تھا اس طریقے کا تو بالکل بھی نہیں ہے نہ تو اس کا کلر سیم آیا ہے نہ ہی اس کا کپڑا بالکل بھی صحیح آیا ہے اس میں جو کوٹن ہوتی ہے وہ بھی بالکل بیکار والی تھی وہ صوفہ بالکل بھی آرام دایک نہیں ہے بیٹھنے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے اس میں صرف انکانٹافل کونٹبل بھی لگتا ہے بالکل مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا انکمفرٹیبل تو بہت ہی کسی کو بھی میرے ریلیٹیوس گھر آئے تھے ان کو بھی پسند نہیں آیا صوفہ وہ کافی بیکار ہے اس اس کی کوالٹی بالکل بھی اچھی نہیں ہے کافی بیکار کوالٹی کا صوفہ ملا ہے تو میں یہ صوفہ کو بالکل بھی اچھا نہیں بتا سکتی نہ میرے دوستوں نے اچھا بتایا ہے